नेत्रावली वॉटरफॉल ट्रॅक थटीन किलोमिटर्स ए टी वी बायकींग स्कुबा डायवींग कंपाल गार्डन पणजीम हार्वलींग वॉटरफॉल पुर्णी गोवा वेलसांव बीच कोनसांव गोवा डॅल्टीन रॉयल्स पणजीम गोवा केसरवाल स्प्रिंग वेर्णा वॉटरफॉल सिक्विरीयम फोर्थ अरावलीम केव्स गोवा सायन्स सेंटर आगोवादा फोर्ट दूद सागर काबोदे रामा फोर्ट हावज ऑफ गोवा म्युजियम नेवल एवियेशन म्युझियम ट्राय कसिनो बाय बिग डेडी दोना पावला बीच दोना पावला व्यू पॉयंट तांबडे सुर्ला वॉटरफॉल्स कर्लीज बीच शेख सलावलीम डॅम सुनापरान्ता गोवा सेंटर ऑफ आर्ट्स कांडोलीम बीच चापोरा फोर बोंडला वायल्ड लायफ सेंक्च्युरी गोवा वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी अँड बोटींग मिरामार बीच बोगमालो बीच बायणा बीच कसिनो प्रायड हॅमाजर नायट क्लब काणकोण बीच फ्रेंड एंड इज हॅरीटेज हावज गोवा काया किंग जेपनीज गार्डन जॉगर्स पार्क चिकली कलंगूट बीच गोवा गोवा चित्रा म्युझियम उल्टा फुल्टा म्युजियम धाबलीम गोवा